میں نے ڈرائنگ تو اپنے بچپن سے ہی سیکھنا شروع کر دی تھی ڈرائنگ تو میں بچپن سے کر رہی ہوں ایڈمشن ہونے سے پہلے سے ہی میں گھر سے کچھ کچھ ڈرا کرتی تھی بس ایسے ہی کچھ بھی بناتی رہتی تھی پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میرا انٹرسٹ ڈرائنگ میں بڑھتا گیا مجھے جیسے جیسے میں سیکھتی گئی مجھے بنانے کا ڈھنگ آتا گیا اور میرا انٹرسٹ اتنا زیادہ ہوتا گیا اور مجھے چانس بہت زیادہ ملا سیکھنے کا میری ٹیچرس مجھے بہت اچھا اچھا سکھاتی تھیں مجھے بہت اچھا لگتا تھا بنانا کسی کو بناتے دیکھ کر اس سے میرے اندر بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہوا کہ میں بھی کچھ کروں میں بھی کچھ بناؤں اور اس سے میں بہت زیادہ سیکھی میں بہت اب میں بہت کچھ بنا لیتی ہوں میں بہت زیادہ ڈرائنگ کر سکتی ہوں کر لیتی ہوں اور میں میرا پسندیدہ فنکار راحت علی ہے میں اس سے بہت زیادہ امپریس ہوں